हम जब सुबह में उठते हैं तो अपना दोनों हाथ देखते हैं हाथ देखकर ही हम भगवान का गणेश भगवान और माता पार्वती शंकर भगवान का नाम लेते हैं उसके बाद लक्ष्मी और सरस्वती और कृष्ण भगवान का भी नाम लेकर ही उठती हूँ उसके बाद अपना जो घरेलू काम है झाड़ू है पोछा है खाना है ए सब कुल करना पड़ता है तो खाना तो नहीं बना पाती हूँ बगैर नहाए धोकर जब पूजा करने जाती हूँ तो हमें यही चिंता लगा रहता है कि बाबू को इस्कूल जाना है तो सब्ज़ी बन जाए फ़िर भी सब्ज़ी बनाते समय भी आकर फ़िर पूजा भगवान का करने लगते हैं सब्ज़ी बन जाता है तो फ़िर आते हैं उठकर तो फ़िर भगवान को फ़िर नहलाते हैं उनको भोग ओग लगाते हैं तो फ़िर हमें चिंता लगी रहती है कि बाबू को रोटी बनाना है तो फ़िर वहाँ से उठकर जाती हूँ तो रोटी बनाती हूँ रोटी बनाकर आती हूँ तो फ़िर भगवान लोग को भोग लगाती हूँ पूजा करती हूँ आरती करती हूँ करने के बाद उसके बाद हमें एकाध घंटा लगता है पूजा करने में पूजा करने में तब से मेरे हसबेंड चिल्लाने लगते हैं कि अरे खाना कब बनेगा तुम पूजा ही करती रहोगी फ़िर उनके उन उनके पास जाती हूँ उनका भी सुनती हूँ फ़िर सास सास भी लगती हैं कहे के कब से पूजा कर रही हो तो फ़िर उनका भी सुनती हूँ जाकर फ़िर ससुर जी बोलते हैं कि पूजा ही कर रही हो हमें पानी दो चाय दो खाना दो तो फ़िर उठकर उसी में से टाइम निकालकर जाते हैं तो उनको भी देते हैं देकर फ़िर आते हैं तो फ़िर आते हैं तो भगवान का ग्यारह बार श्री राम श्री राम श्री राम नाम लिखती हूँ लिखकर फ़िर उनको आचवानी भगवान को देकर फ़िर धरती माँ को जल गिराकर फ़िर उनको प्रणाम करके तो ही उठती हूँ उठती हूँ तब फ़िर आकर फ़िर सबको खाना खिलाती हूँ खाना खिलाती हूँ तब फ़िर हम को टाइम मिलता है